की रोपब आ कहिआ रोपब एकर सभकेँ निर्णय हमसभ जे छै मौसमके अनुसार लय छियै जेना सर्दीके मौसममे गेहूँ बोअ पड़ैत छै गेहूँ कटयके बाद फेर हमरा सभके दलहनसँ जे छै दाल मूँग मूँगके दालि भेलय राहड़ि भेलय मसुरी भेलइ कुर्थी भेलइ एहि सभके फसल जे छै फेर करय छी ओहिके बाद फेर मौसम जहिना चेन्ज होइ छै तऽ ओहि हिसाबसँ जे छै से जेना अथी सावन चढ़यसँ पहिने जे छै हमर सभके क्षेत्र रोहिणीमे जे छै बिरार पड़ैत छियै ओहिके बाद फेर धान देखलहुँ मौसम केना छै बारिश होइ छै कि नहि जखन बारिश भेल तखन ओहि हिसाबसँ फेर धान रोपलहुँ धान रोपयके बाद फेरो समय लागैत छै दू तीन महीना ओकरा पाकयमे फेरो कटयके बाद फेरो समय अनुसार होइ छै ओहिमे फेर आगाँ जे छै जोत कोड़ करयके बाद फेर अलग फसलके जे छै से तैआरी करलहुँ